पाणीअ खे सुठे रीति सां वणण लाइ असां सभिनि खां पहिरियों छाणीअ मथां हिकु ॿ साफ़ु कपिड़ा रखी छॾींदा आहियूं जंहिंजे करे पाणी साफ़ु भराइजे हुनखां पोइ हुन पाणीअ खे ग राति जो गरम करे रखी छॾींदा आहियूं बॉइल करे रखी छॾींदा आहियूं पोइ सुबुह जो उनखे शुद्ध पाणी असां पीअंदा आहियूं असांजे घर ओरो एक्वागार्ड लॻलि आहे हुनखां पोइ बि असां हुन पाणी खे शुद्ध करे पीअंदा आहियूं हुन पाणी में बि हुन पाणअ खे बि असां छाणी खां छाणे करे पोइ मटिके में विझंदा आहियूंसि असां केॾी महिल पाणी बॉइल करणु भुलिजी था वञूं या ईअं कुझु थिए थो त असां पाणीअ में फिटिकरी विझी करे बि पाणी खे शुद्ध करे पोइ असां यूस कंदा आहियूं